ہلو ہاں میم جی میم جی میم آواز نہیں آئی جی میں وہیں سے بات کر رہی ہوں اچھا اچھا نو میم اویلیبل نہیں ہے وہ ابھی اگر آپ کو چاہیے تو ہم منگا دیں گے میم ٹائم لگے گا میم ابھی تو تین دِن لگیں گے کم سے کم میم تین دِن لگیں گے ہاں جی بالکل دے سکتی ہوں وہ میم وہ سیونٹی تھاؤزینڈ کا ہے اور اُس کا کیمرہ بہت ہی اچھا ہے اُس کی بیٹری بیک اپ بھی بہت زیادہ اچھا ہے پچاس پانچ ہزار ایم اے ایچ ہے وہ

اور میم فرنٹ کیمرہ بیک کیمرہ بہت ہی زیادہ یوزفل ہے اور بہت ہی زیادہ کلیئر ہے وہ فل ڈسپلے ہے اُس کی میم اُس کی بہت زیادہ میرے پاس کمینٹس آتی ہیں اُس فون کے لیے وہ بہت زیادہ اچھا ہے سب سے زیادہ دُکان پہ سب سے زیادہ مانگ اُسی فون کی ہو رہی ہے اچھا اوکے میں ٹرائی کروں گی آپ ای ایم آئی پہ دیکھ لو ایک بار میم ای ایم آئی کی قسط پہ آٹھ ہزار روپے مہینے پڑے گی آپ کو

میم دو سال کا

اوکے اوکے آپ ٹرائی کر لینا دوبارہ کال کر کے ٹھیک ہے اوکے